جب بھی میں اپنے مجسموں کو تیار کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مجسمہ میں کسی بھی تنقید یا پش بیک کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ اگر مجسمہ میں تنقید پڑ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجسمہ ساز کی پوری کی پوری محںت ہی خراب ہو گئی تو اس لیے میں ہی نہیں بلکہ میرے خیال میں تمام مجسمہ ساز یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس مجسمہ کے لیے کبھی کسی تنقید یا پش بیک کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن ایک مجسمہ ساز کو ان تنقیدوں کا سامنا بھی کرنا ہی پڑتا ہے مجھے بھی ان تنقید اور پش بیک کا سامنا کرنا پڑا جوکہ میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا کیونکہ میری محنت اپنے مجسمہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے اپنے مجسمہ کو ہی ختم کر دیا اور کچھ دنوں تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کس طرح مجسمہ سازی کروں جوکہ اس تنقید سے باہر ہو کیونکہ اس تنقید سے باہر میں نکل ہی نہیں پا رہا تھا فر بھی میں پوری کوشش کی بہت دماغ لگایا میں نے اپنے استاد سے اور جس نے مجھے مجسمہ سازی سکھائی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ اس تنقید کو کیسے دور کروں تو انہوں نے مجھے بتایا پھر کچھ دنوں کے بعد جو میں نے مجسمہ سازی کی وہ تنقید سے باہر تھی اور اس میں کوئی پش بیک بھی نہیں تھا